हाँ मुझे दौड़ते समय एक बार ये मेरे पैर में चोट आ गई थी मैं उससे बहुत परेशान था वे बहुत ही दिनों में सही हुई मैंने उसका बहुत ख्याल रखा ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो अगर उसका ख्याल नहीं रखता तो वह चोट ज़्यादा बढ़ जाती और उसके कारण कुछ और भी हो जाता ताकि मैंने अच्छे से ख्याल रखा अब वो अच्छी चोट सही सही हो गई है चोट जिसके कारण मैं अब ठीक हो गया हूँ मेरा पैर ठीक हो गया मैं अब उससे खूब चलता फिरता रहता हूँ अब उसमें कोई परेशानी नहीं है